अ आंथ' आंनि गामिखौनो साबसिन मोनो आंनि गामिया जाहैबाय आं टाउनाव थाया हिसाबै आंनि गामिखौनो साबसिन मोनो आङो जोंना जाहैबाय कक्राझार डिस्ट्रिक पस्ट दतमा ओमफाय जोंनि गामिया उमानघर गामि दायो आंनि गामिखौ साबसिन मोननाया जाहैबाय जोंनियाव गामि एरियाआव एसे अनलायनाया साबसिन जायो सला फेरा मोजां दामनाय देनाय खननाय मोसानाय जोंनियाव बहुद दं गेलेनाय बिथिं गासैयावबो मोजां जायो बयबो हेल्प खालामलायो सावरि बादालि जानाय बेबो दं बैसागु जानायावबो ज' ज' ओमफाय जाहैबाय गामि एलेखायनि मोजांसिना जाहैबाय बिफां लाइफां ग्रोम ग्रोम जायो जोंनिया गय फाथै बागान गासैबो दाथ' दैज्लां बोथोर आबाद फोथारफ्राव माइ गायखांजोब्बाय ओमफाय जोंनि गामिया दैसा सेर आरो बेराद मोजां दै गंनैया दै जोंनि साखाथिजों बोहैलांनाय बेराद मोजां बेहायनो सोरबा सोरबा जिउ राहायारि खुङो ना हमनानै मानानै फाननानै जायो बेराद मोजां जोंनिहाय दाउ अमा फिसिनानैबो जिउ राहायारि खुंनो हायो गामियावहाय ओंखायनो गामि एरियाखौ बिराद मोजांसिन मोनो आरो आङो साबसिन मोनो थावननिख्रुइ ओमफाय जाहैबाय आंनि बुंनाया एसेनोसै